ہمارے ہندوستان میں سب مذہب کے لوگ ایک ہی جگہ مل جل کر رہتے ہیں لیکن بعض وقت کئی اختلافی مسائل بھی پیش آتے ہیں جیسے کہ اس خطے میں بھی کئی مذہب کے لوگ رہتے ہیں اور بعض وقت کئی اختلافی مسائل پیش آتے ہیں جیسے کہ مذہبی ممبران کے درمیان بات چیت کا مسئلہ ست سنگ پریئر میٹنگ میں مذاکرات ہوتے رہتے ہیں جو مذہبی اختلافات کا باعث ہوتے ہیں اور کئی اختلافی مسائل کو یہاں پر گفتگو کے ذریعے مذاکرات کے ذریعے حل کرنے کی ان مسائل کو حل کرنے کی بھی کوشش کی جاتی ہے